मुझे गेम खेलने में बहुत रुचि है में एक दिन ऐसे ही गेम खेल रही थी वैसे मैंने जब लूडो का उपयोग किया तो मुझे वह काफ़ी कठिन लगा क्योंकि मैंने उसे फर्स्ट बार खेलने की कोशिश करा तो जब वह गेम में खे मतलब टीम वर्क मतलब लूडो खेले जा खेल रहे थे हम लोग तब हम गेम वर्क में जब लूडो खेल रहे थे तब मेरी गोटी मतलब अंदर जाते जाते रह गई और वह दूसरे बंदे ने मुझे मार दिया मतलब मेरी गोटी को मार दिया जिससे मुझे बेहद दुख हुआ क्योंकि मैंने उतनी मुश्किल से उतनी मुसीबत से अपनी गोटियों को वहाँ पर पहुँचाया था और वह एक झटके में मार के अपने घल चले गई तो मुझसे मुझे बहुत अब वह अजीब लगा रहा था इसलिए मुझे वह गेम बहुत कठिन लगता है क्योंकि अपन इतनी मुसीबत से वह गोटी को वहाँ वहाँ तक पहुँचाते कि वह फस्ट मतलब आ सके पर कोई दूसरा आकर उसके माल देता है तो बहुत अजीब लगता है इसलिए मुझे गेम खेलने में ज़्यादा रो बहुत रुचि है इसलिए में गेम खेलना ज़्यादा पसंद करती हूँ पर जब जब कोई गेम में मुझे परेशानी होती है तो मुझे बेहद दुख होता है क्यूंकि मैं इतनी मुश्किल से इतने उससे वहाँ पर खेल रही हूँ और वह एक झटके में मतलब आउट हो जाते हैं वहाँ से तो बेहद अच्छा नहीं लगता मुझे बहुत निराशा जनक मेहसूस होता है क्योंकि इतनी मूस मुसीबत से हम अपने जीत के पड़ाव में पहुँचते हैं पर एक झटके में हमारे जीत की खुशी हार में बदल जाती है जिससे हमें बहुत नीरा निराशा जनक महसूस होता है इसे हैन्डल करने के लिए हम काफ़ी तरीके की कोशिश करते हैं और हम इस गेम को फिर हैन्डल कर लेते हैं